हैलो हैलो हमरा मुण्डन आर करेनाइ छै मुण्डन करेनाइ छै दू टा तीन टा बच्चाके पूजापाठ मन्दिरमे हँ मुण्डन दू तीन टा बच्चाके करेनाइ छै मुण्डन मुण्डनो करबै कनि टा मतलब पूजोपाठ करबै हँ तऽ पूजोपाठके व्यवस्था करा देबै जल फूल सभकिछुके हँ हँ खाना पीनाके व्यवस्था सभटा खाना पीनाके व्यवस्था चाही फूल बेलपात फूल इसभ चाही एकदम दान दक्षिणा कतेक लेबै दक्षिणा कतेक लेबै मुण्डन करयबै पूजापाठ तऽ कतेक लेबै दक्षिणा दक्षिणा कतेक लेबै तऽ मुण्डनो करयबै दक्षिणो लेबै ने पूजापाठके दक्षिणा हँ अथि समान मिल जाइ हइ से समानसभ सभकिछु हइ पूजाके समानसभ मिल जाइ हइ नहि पूजाके पाबनिओके लेल सभ समान किननाइ छै पूजापाठके हँ हँ आओर किछु